हम अपना गाँवसऽ बाहर गेल छियै कमबै लऽ जैमऽ हमरा नै नीक लागल तऽ ओकरा छोड़िकऽ हम दोसर जगह गेलूँ कमबै लऽ ओहोठाम हमरा नै नीक बम्बई गेलूँ र ओहोठाम हमरा नीक नै लागल छलै तब हम अपन की कहै छै बिहार एलूँ तऽ बिहारेमे कामकाज करलूँ फेर पढ़ाइ लिखाइ ओएहा ठाम शुरू करलूँ फेर पढ़ि लिखकऽ हम फेर अपन हम रोजगार खोजै ले गेलूँ बाहर जेकर हमरा अच्छा लागल आओर हमरा की कहै छै अच्छा खासा काम मिलल ओएह ठाम काम करै छी जे फेर कमायकऽ अपन घर अयलूँ आओर तकर बाद हमरा अपन कमाबै लऽ गेलूँ रहऽ ओकर बाद हम अपन कमायक घर एलूँ जे हम अपन फेरसऽ पढ़ाइ लिखाइ शुरू करलूँ एक पैसा नै होइत रहए हमरा अपना पढ़ै लऽ फेर अपन कमेलूँ खटेलूँ तब पढ़ाइ फेरसऽ अपन गाँव आबिके करलूँ जे हमरा मुदा बाहर घूमैमे ठीको लागल आ नहियो नीक लागल जे मतलब अपन घर छोड़िके बाहर जाइ छी आओर कमबै छी नै नीक लागैए कमबैमे एतना उमरमे तऽ ओ स्थिति रहए घरके तै दुआरे हम अपन बाहर गेलूँ र कमबै लऽ तऽ कमायकऽ फेर अपन गाँव आर एलूँ ओकर बाद हम अपन पढ़ाइ लिखाइ फेरसऽ शुरू करलूँ जे सही लागल स्थिति अपन देखकऽ गेलूँ